हमरा आओरके एन्ने होइ छै माँछ जे छै मारैलए अथी जाल ताल अथी भाला ताला रखै छै हमरा आओरके जब जाइ छिए माँछ मारैलए तऽ अथी जाल जाल लऽ लै छिए तब जाइ छिए माँछ पकड़ैलए जब बाढ़ ताढ़ आबै छै तऽ तब बहुते मछली वछलि आबै छै समुद्रमे मतलब गाँव सबमे तालाबमे आबै छै अथी मछली तऽ जाइ छिए रातिके उठिकऽ जाइ छिए अथी मछली पकड़ैलए माँछ मारैलए तऽ अगर हमे असकल्ला रहै छिए अकेले रहै छिए तऽ जाइ छिए तऽ ओत्ते नहि पकड़ाबै छै हमरा आओरके साथी ताथी रहै छै तऽ तब पकड़ै छिए बड़का बड़का माँछ पकड़ै छिए तऽ आबै छिए तऽ बेच दै छिए माँछ ताँछ जब असकल्ला रहै छिए तऽ कहिओ कहिओ हमरा आओरके भालासब लऽ कऽ जाइ छिए ओकरासँ मारै छिए माँछके बहुत भाला तालासँ ओ ओकरासँ ओत्ते अच्छासँ नहि होइ छै जते जालसँ होइ छै जालसँ अच्छासँ होइ छै जाइ छिए नावमे बैठै छिए जाइ छिए छिए ओतऽ बीच पोखरिमे चलि जाइ छिए आओर ओतऽ जाकऽ अथी जाल फेकै छिए तऽ बेसी मछली आबै छै बीच पोखरिमे बीच पोखरिमे अच्छा अच्छा बेसी मछली आबि जाइ छै ओतऽ वहाँ जे छै बड़का बड़का मछली रहै छै ओतऽ बहुते बड़का मछली रहै छै बहुते तकलीफ होइ छै कनिटा ताकत लागै छै कने घिचैमे मछलीके लेकिन मछली बेसी बड़का बड़का मछली जे छै ने बेसी टकामे बिकै छै इसीलिए चलि जाइ छिए बीच पोखरिमे कनिटा रिस्को छै लेकिन चलि जाइ छिए बीच पोखरिमे मारैलए कहिओ अगर असकल्ला रहै छिए तऽ नहि जाइ छिए बीच पोखरिमे कातेमे अथि मछली पकड़ै छिए लेकिन ओतऽ छोटका छोटका मछली रहै छै कतामे लेकिन बीच पोखरिमे बेसी होइ छै मछली